मध्य प्रदेश में बहुत सारे धार्मिक समुदाय और संगठन हैं जैसे कि हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई जैन बौद्ध सभी प्रकार के हैं मंदिरों में सब से अच्छा मंदिर महाकालेश्वर उज्जैन और चौंसठ योगिनी जबलपुर में है और भी बहुत सारे धार्मिक मंदिर हैं मस्जिद बहुत सारे इंदौर भोपाल सभी जगह हैं इंदौर में बहुत अच्छे अच्छे प्राचीन जैसे चर्च हैं यहाँ पर बहुत सारे मध्य प्रदेश में मंदिर मस्जिद चर्च मठ हैं खजुराहो में जैन लोगों का बहुत अच्छा मंदिर है